ہندوستان میں مئی دو ہزار پچیس کے دوران موسم کی صورت حال مختلف علاقوں میں نمایاں فرق کے ساتھ سامنے آ رہی ہے یہ مہینہ عموماً شدید گرمی کا ہوتا ہے لیکن اس سال کچھ غیر متوقع بارشوں اور نمی کی وجہ سے حالات میں تنوع دیکھا جا رہا ہے شمالی اور مغربی بھارت شدید گرمی اور لو کا خطرہ راجستھان پنجاب ہریانہ دلی اتر پردیش اور بہار میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے ان علاقوں میں درجہ حرارت پینتالیس ڈگری سیلسئس تک پہنچ رہا ہے اور لو کے کئی دن متوقع ہے خاص طور پر راجستھان میں محکمہ موسمیات نے لو کے لیے الرٹ جاری کیا ہے وطتی بھارت بارشوں سے گرمی میں کمی مدھیہ پردیش کے اندور اور اجین ڈویجن میں قبل از وقت ماسوم مانسون کی بارشوں اور گرج چمک کے باعث درجہ حرارت معمول سے دو سے تین ڈگری سیلسئس کم ریکارڈ کیا گیا ہے یہ بارشیں نو تپا کے دوران گرمی کی شدت کو کم کر رہی ہے مغربی ساحلی علاقے غیر موسمی بارشیں گجرات میں تیئیس سے پچیس مئی کے دوران شدید غیر موسمی بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے جس کی وجہ بحیرہ عرب میں آنے والا کم دباؤ کا علاقہ ہے ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت دی گئی ہے شمالی پہاڑی علاقے نمی اور بارش اتراکھنڈ کے دہرادون میں مئی کے مہینے میں غیرمعمولی نمی دیکھی گئی ہے جہاں نمی کی سطح بیاسی پرتیشت تک پہنچ گئی ہے ہماچل پردیش میں بھی اکیس سے پچیس مئی کے دوران مختلف علاقوں میں ہلکی سے معتدل بارش اور ال باری کی پیشگوئی کی گئی ہے